ہیلو سویگی کا کسٹمرس کے یہاں سے بات کر رہے ہیں جی میں نے ابھی پندرہ بیس منٹ پہلے کچھ کھانے کا آڈر دیا تھا جس میں چکن بریانی مٹن قورمہ کباب پراٹھے اور ایک چاکلیٹ آئیس کریم اور کولڈ ڈرنگ بھی تھی لیکن ابھی میں چیک کر نہیں کر پا رہی ہوں کہ ہمارا لنچ آڈر ہوا کہ یا نہیں بس آپ اس کو چیک کر لیجیے اور میں نے پیمنٹ بھی کر دیا تھا بٹ پیمنٹ سکسیز تو دکھا رہا ہے لیکن مجھے کنفرمیشن کو کا میسیج نہیں آیا ہے بس اسی کے لیے میں نے آپ کو فون کیا تھا کہ آپ چیک کر لیجیے میرا آڈر نمبر ٹو ون نائن سکس ٹو تھری ہے اور آپ اسے دیکھ لیجیے اور مجھے اسی نمبر پر میسیج کر ذریعے سے کنفرمیشن کروا دیجیے اور اور ہاں مجھے اور ہاں مجھے ان چیزوں میں کچھ اور چیزیں بھی شامل کروانی تھی برگر یا پیزا وغیرہ اگر کچھ ہو آپ کے پاس تو مجھے بتا دینا میں اس کا آڈر بھی کروا دوں گی